टीचरूं जेके प्रोपर्ली क्वालीफाइड न आइन जेके पढ़ाइण लाइ न सघंदी आहिनि पढ़ाए न सघंदियूं आहिनि त उन्हनि खे प्रोपर सैलरी बि न मिलंदी आहे ऐं ॿारनि खे प्रोपर सैलरी न मिलण जे करे टीचरुनि खे त उहे ॿारनि खे बराबरि पढ़ाए नथियूं सघनि त हिनमें असांखे संबोधित करे वियो आहे के अगरि प्रो अगरि असांखे टीचरियूं बराबरि न मिलंदियूं त ॿारनि जो विकास कौशल न थी सघंदो ऐं उन्हनि खे स्कॉलरशिप बि न मिली सघंदी त असां इहो सहायता वठणु चाहियूं था की जीअं असांखे टीचरुनि जे सम्झाइण जो तरीको पढ़ाइण जो तरीको अञा सुठो हूंदो त असां जेके ॿारनि जो पढ़ण जो भविष्य अञा बि उजवल थींदो